हमरा समझमे आइ काल्हि के जे समाचार तंत्र छै से ग्रामीण इलाक़ा के बारेमे पर्याप्त मुद्दा नहि देखबै यऽ विशेष कर के जे छै से पैघ समाचार तंत्र जे सेंट्रल समाचार तंत्र यऽ ओसब जे प्रिंट मीडिया छै ओहाँ ओ हर मुद्दा के जे छै से कनि कनि पर्याप्त जगह दै छै लेकिन जे विज़ूअल मीडिया छै जे न्यूज़ सबमे अथी सब छै चैनल सब छै टी वी चैनल ओसब जे छै एक़रा पर्याप्त अथी नहि दै यऽ आइ काल्हिके जे छलै से हँ यूट्यूब पर जे मीडिया स्टार्ट भेल यऽ ओसब छोट मोट मीडिया ओसब हर अथीके चरचा के हर मुदा के उठाबै छै लेकिन अभी भी ज़रूरत छै जे पैघ मीडिया छै ओ ग्रामीण क्षेत्रमे जे मुद्दा छै जेना आइ भी ग्रामीण क्षेत्रमे जे छलै बहुत एहन लोक छै जे गरीबी रेखा सॅं नीचाँ अपन जीवन यापन कए रहल छै बहुत एहन छै जेकर रोड भए गेल सड़कके सबहक यऽ जे ओकर सबहक जीवन शैली छै जीवन यापन कए रहल छलै ओ सब बहुत ही निम्न स्तर के जीवन यापन कऽ रहल छलै लेकिन ओकरा जे छै से जे लोकल मीडिया छै जे प्रिंट मीडिया छै ओहिमे तऽ जगह मिलै छै जेना आइ भी ग्रामीण परिवेशमे की छलै जे जाइत के नाम पर ही लोगके बस्ती बसल छलै जे सब चीज शहरमे नहि छै ईसब चीज आइ सॅं पन्द्रह बीस साल पहिने जरूर हर मीडिया उठाबैत रहै लेकिन आइ के जे सेंट्रल मीडिया छै से ईसब चीज के नहि उठबै यऽ